एह् जेह्ड़ी हून नमीं नमीं जेह्ड़ी इत्थै टैक्नॉलजी आई ऐ मतलब साईंसदानें जेह्ड़ी तरक्की कीती ऐ ओह्दा एह् होआ के नुक्सान बी हैन ते फायदे बी बोह्त ज्यादा न ओह्दे कन्नै एह् होआ कि पैह्ले जि'यां अस कम्म करदे हे जि'यां हून ग्रांऽ बिच्च लोक ध्याड़ी लांदे हे ध्याड़ी लाइयै लोकें ई फायदा होंदा हा पर टैम बड़ा लगदा हा ओह्दा बाद केह् होआ कि हून जि'यां जे सी बी आईयां जे सी बी आने कन्नै एह् होआ कि जेह्के मजदूर न जेह्ड़े लेबर आह्ले बंदे न बचारे उ'नें नुक्सान होई आ इक की के सारा कम्म जेह्ड़ा केह् जे सी बी करुड़दी लेबर जेह्ड़ी बचारी ओह् उस्सी कम्म निं थ्होंदा जि'यां हून जि'यां दस दिन दा कम्म होंदा हा ते उत्थै लेबर ने जेह्ड़ी मजदूरें जिन्नै दस दिन लाने हून जे सी बी उत्थै केह् करदी केह् इक दो घैंटे च जो कम्म कम्पलीट इस बास्तै जेह्ड़ी साईंसदान ने तरक्की कीती ऐ ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा नुक्सान बी ऐ ते आम लोकें ई गरीब लोकें ई जेह्ड़ा नुकसान ऐ ते जेह्ड़े न अमीर लोक न जां उ'नें ई फायदा बी ऐ अमीर लोकें दा एह् ऐ कि उं'दे आस्तै पैसा आई जाना हून जे सी बी जेह्ड़े हर बंदा नेईं गै रक्खी सकदा ट्रांसपोर्टर होङन जेह्ड़े बड़े बड़े कारोबार होंङन उ'ऐ एह् कम्म चलाई सकदे न ओह्दे बाद आई आ कि जि'यां हून असें पढ़ाइयै बारे च गै असें जो हत्थै कन्नै लिखना पौंदा हा हून कम्पयूटर सिस्टम आई दा जि'यां कम्पयूटर आई दा टैक्नालजी कन्नै एह् साईंसदान टाईप करना दस्स मैंट च नोट दो मैंट च त्यार होई जंदा पैह्ले केह् होंदा हा केह् पैन्न यूज होंदा हा हत्था कन्नै लिखना पौंदा हा सोचना पौंदा हा हून कम्पयूटर पर तुस खाल्ली कोई तुसें ई शब्द गी पता नेईं लग्गा दी तुसें जि'यां कोई बर्ड नेईं बनादा ऐ तुस सर्च मारो ते ओह् सामनै आई जंदा केह् ओह् जेह्ड़ा संटैनस बनी आंदा एह्दे कन्नै एह् बी फायदे हैन बाकी जि'यां तुस जाओ बैंक च चली जाओ बैंक च जाओ जि'यां पैह्ले पैसे कैश कड्ढान जमां कराना पौंदा हा बैंक जाना पौंदा हा उत्थै जाइयै फार्म भरना पौंदा हा ओह्दे बाद डिपॉज़िट च जेह्काै फार्म जमां कराने आह्ला फार्म भरना पौंदा हा ते फ्ही ओह्दे बाद पैसे जेह्ड़े जमां होंदे हे जां पैसे कड्ढाने कड्ढाने दा बी एह् ऐ कि कड्ढाने दा एह् ऐ की उत्थै फार्म जेह्ड़ा कड्ढाने आह्ला भरना फ्ही ओह्दे बंदा जाना उत्थै बैंक च जाना ओह्दे कन्नै केह् होना कि उ'नें दो सैन करने ओह्दे बाद बैंक आह्ले जेह्के उल्सी पैसे देने ते हून केह् होई गेदा कि ओह्दी जगह् केह् इक ए टी ऐम्म आई गेदा जि'यां ए टी ऐम्म मशीन ऐ ए टी ऐम्म बिच्च तुस पैसे कड्ढाई सकदे तुस ए टी ऐम जाओ अपना पिन्न लाओ दे जाच सिक्खो मैंटै च पैसे आई जाने तुसें ई एह् ऐ कि अज्ज दी डेट च ओह् ओह्दे कोला बी ए टी ऐम कोला बी ज्यादा नमीं तकनीक एह् आई जि'यां ऐम्म पे आई आ फोन पे आई आ ओह्दे कन्नै एह् होआ केह् होर ज्यादा कम्म आसान होई दा हून जि'यां बैंंक च जाना पौंदा ते ओह्दे कोला ज्यादा आसान कम्म बनी चुके दा ऐ ते इस वास्तै केह् जेह्की साईंसदान ने न्यूं टैक्नालजी आई न ओह्दे कन्नै बोह्त ज्यादा चेजिंग होई बोह्त ज्यादा गै गौरमैंट अग्गे जा दी ऐ जै हिंद जै भारत